पंहिंजी सिहत जो ध्यानु कीअं रखंदा आहियो इन बाबति ॿुधायो मां जीअं रोज़ु योगा वेंदी आहियां योगा में कीअं ॾाढा फ़ाइदा हूंदा आहिनि जीअं मूंखे पेरनि में जाम सूरु हूंदो हुओ पेर जी हॾी वधी वई हुई डॉक्टर चयो मूंखे की ऑपरेशन कराइणो पवंदी पर मां जॾहिं खां योगा जॉइन कई आहे तॾहिं खां मूंखे कुझु बि तकलीफ़ कोन्हे तुर बि तकलीफ़ न मां डॉक्टर ते वई आहियां न मां कुझु घर जो इलाजु कयो आहे इनजे करे योगा ॾाढो ज़रूरी आहे असांजी सिहत सही रहंदी त असां घरवारनि जो ध्यानु रखी सघंदासीं असां पंहिंजे शरीर जो ध्यानु रखंदासीं त हुननि जो बि ध्यानु रखी सघंदा योगा शरीर लाइ ॾाढो ज़रूरी आहे पूरो ॾींहुं असां पंहिंजे घरवारनि खे ई ॾियूं था पिया सॼो ॾींहुं घरवारनि लाइ घोठ लाए ॿारनि लाइ ससु सहुरे लाइ निणान लाइ सभिनि जे लाइ कयूं था असांखे पंहिंजे लाइ हिकु घंटो पूरो कढण ई खपे योगा में ॾाढा फ़ाइदा हूंदा आहिनि जीअं पंहिंजो माइंड फ्रैश रहंदो आहे शरीर में कोई दुख न लॻंदो आहे थोरो माइंड बि चेंज थी वेंदो आहे चारि ॼणनि सां मिलंदा आहियूं योगा शरीर लाइ ॾाढो ज़रूरी आहे जंहिं में असां योगा कंदा आहियूं प्राणायाम कंदा आहियूं वॉमअप कंदा आहियूं इहो सभु ॾाढो ज़रूरी आहे अगरि असां सम्झो योगा नथा वञी सघूं त असां वॉक बि करे सघूं था पर थोरो टाइम पंहिंजे लाइ ॾाढो कढण ज़रूरी आहे जाम ज़रूरी आहे पंहिंजे शरीर जो ध्यानु रखणु ॾाढो ज़रूरी आहे असां स्वस्थ रखंदासीं त असांजो परिज स्वस्थ रहंदो परिवार स्वस्थ रहंदो